बसि ठीकु आहे तव्हां आइस्क्रीम वारी दुकान था पिया ॻाल्हायो न अड़े ॿारनि जे लाइ थोरी आइसक्रीमूं खपंदी हुई त तव्हां वटि कहिड़ा कहिड़ा फ्लेवर आहिनि अच्छा अच्छा हाणे ॿारनि खे थोरो छा हू आइसक्रीम वणंदी आहे कसाटा आहिनि टाइप जी वणंदी आहे न त चोकोबार इअं ईंदियूं आहिनि न अॼुकल्ह त हुन में को फ्लेवर सुठो हुजनिव त ॿुधायो त वठि भई हाणे सुठी हुजणु खपजे हुन जी क्वालिटी जेका सुठी हूंदी त छाहे की दिक़त न ईंदी ऐं ॿारनि खे सुठी लॻंदी त बीमार बि कोन थींदा खाईंदा कंदा त अहिड़ो भई ॾिसो हूअं त कोण वारी आइसक्रीमूं सुठियूं लॻंदियूं आहिनि जीअं बटर स्कॉच में कोण हुजनिव त ॿुधाए छॾियो ऐं ॿार नंढा आहिनि तव्हांजे लाइ इहा चोकोबार बि सही रहंदी इस्टिक पकिड़े करे खाईंदा रहंदा बटर स्कॉच असांखे कोण सुठो लॻंदो आहे वधीक हा त हुन में बटर स्कोच जा कोण खपनि त हुन में कहिड़ी आहे मतलबु वाडीलाल जा आहिनि की अमूल जा कोण अथव या की लोकल अथव हा हा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा भई हाणे अहिड़ी सुठी ॾिजो कंपनी जी का लोकल वोकल न पकिड़ाए छॾिजो की भई अन हा सुठो मालु हुजे हुन सां छाहे कि भाई परेशानियूं बि न थिए ॿार खे बीमार बि न थियनि खाए करे इअं लॻे की न त उल्टियूं चालू थी वञनि अच्छा अच्छा हा हा हा त तव्हां इअं कजो घणे लॻे ताईं दुकानु खोले वेठा आहियो अञा हींअर अच्छा अच्छा पो इअं कयां थी या त पोइ ॿारनि खे मोकिलियां थी त जेको तव्हां उहो पसंद करनि फ्लेवर उन्हनि खे उहो ॾेई छॾिजो ऐं चोकोबार बि ॿ टे कोण जेके असांजे मिली पैक बि रखंदा आयो या अच्छा अच्छा अच्छा त काई दिक़त हा तव्हां इअं कजो पोइ हींअर मोकिलियूं था उन्हनि खे पोइ जेका पसंदि अचे सां पोइ उन्हनि खे पोइ ॾिजो ॿियो छा और घणे ताईं हूंदी घणे ताईं मिलंदियूं आहिनि अला ऐं शुरूआत घणे खां आहे ताईं आहे आइस्क्रिमुनि जी हा हा हा हा हलो ठीकु आहे त पोइ मां मोकिलियां थी ॿारनि खे पोइ तव्हां हुन हिसाबु सां ॾेई छॾिजो ठीकु आहे न हा ठीकु आहे ठीकु ॿियो वरी थोरो सो घटि वधि हूंदो त पोइ वरी खणी ॿुधाईंदासीं ठीकु आहे तव्हांखे भई सुठी आहे की न आहे सुठी आहे घणे वारी आहे ठीकु आहे हलो ठीकु आहे ठीकु ठीकु मां मोकिलियांव थी हान ठीकु आहे पैसा ॿुधाए छॾियो घणा मोकिलियानि ॿारनि सां गॾु अच्छा त पोइ टोटल जोड़े करे पोइ ॿुधाए छॾिजो हुन टाइम ते पोइ पैसा मोकिले थी छॾियां उन मां कटे करे वापसि रिटन करे छॾिजो उन्हनि खे ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे रखां